हिन्दी भाषा हम लोग को बहुत ही प्रिय लगता है कि हम हम लोग हिन्दी में ही न्यूज़ सुनना पसन्द करते हैं अ और हिन्दी में ही टी वी देखना पसंद करते हैं हिन्दी में भी पेपर पढ़ना पसंद करते हैं न्यूज पढ़ना पसन्द करते हैं हिन्दी में ही बोलना पसंद करते हैं हिन्दी ही हमारा लोकप्रिय भाषा है हिन्दी हमारी संस्कृति है हिन्दी हमारी पहचान है हिन्दी से ही हम सारा काम करते हैं जैसे हमारा हम अपने बच्चों के साथ हिन्दी बहुत मेरा बच्चा भी आसानी से बोल जाता है बोल लेता है हिन्दी जो है सो बहुत ही अच्छी प्रिय भाषा है हम लोग को बहुत अच्छी लगती है हम सोचते हैं कि हिन्दी में ही अगर सारी चीज़ हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा हिन्दी हमारी शान है हिन्दी हमारी जान है हिन्दी हमारी पहचान है हम हिन्दुस्तान के आदमी हैं तो क्या हुआ हिन्दी ही हमारी एक मातृभाषा है जो हमें बहुत अच्छी लगती है हिन्दी में ही हम सारा काम करना पसंद करते हैं जैसे हिन्दी में ही गाना गाना हिन्दी में ही बात करना हिन्दी में ही हमें जो भी काम हो हिन्दी से ही करनी चाहिए हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा है हम हिन्दी बोलकर बहुत ख़ुश होते हैं वह बहुत नॉर्मल भाषा है बहुत अच्छा लगता है बोलने में हम सोचते हैं कि हिन्दी हर जगह बोली जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि हिन्दी जो है वह सब आदमी मेथिली आदमी भी हिन्दी समझ जाते हैं भोजपुरी आदमी भी हिन्दी समझ जाते हिन्दी समझने में किसी को देर नहीं लगती है हिन्दी बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम हिन्दी बहुत अच्छी है